जय झूलेलाल मूंखे ड्राइंग जो ॾाढो शौंक़ु आहे ड्राइंग पेंटिंग जो ॾाढो शौंक़ु आहे पेंटिंग लाइ मां जिते किथे ड्रा करे सघण ड्रा करण लाइ तयारु हूंदी आहियां हिन लाइ मूंखे कहिड़ी आइडियाऊं खपनि थियूं हिन लाइ मां प्रिंटेस्ट जो ॾाढो उपयोगु कंदी आहियां प्रिंटेस्ट में मूंखे इनॉय सीनरी ते ड्राइंग खपे या कोई ॿारु खेले थो कोई ॿारु पाणीअ में थो खेले पोइ क्रिकेट था खेलनि बाग़नि में था खेलनि हुननि सभिनि जो सर्च करे ईज़िली मूंखे प्रिंटेस्ट ते मिली रहंदो आहे इन लाइ मां प्रिंटेस्ट जो ॾाढो उपयोग कंदी आहियां मूंखे राति जे सीन में सीनरी थी खपे मूंखे ॾींहं जे सीन में सीनरी थी खपे वाटरफॉल जो सीन आहे उहो सभु प्रिंटेस्ट ते मूंखे ॾाढो सुठे सां मिली रहंदो आहे